जय झूलेलाल असांजे भारत में धर्म जी इलाही इलाही मुख्य भूमिका आहे असांजे भारत में इलाही अलॻि अलॻि टाइप जा धर्म हूंदा आहिनि जीअं हिंदू धर्म मुस्लिम मुस्लमान जीअं सिंधी अ पंजाबी ने इलाही अलॻि अलॻि टाइप जा धर्म हूंदा आहिनि हिंदू ॾीआरी ने रखड़ी ने इलाही त्योहार इलाही धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं उनखां पोइ मुस्लमान ईद बि मल्हाईंदा आहिनि नवां नवां कपिड़ा पाईंदा आहिनि ने इलाही सुठे सां सभु माण्हू मिली करे ने नमाज़ पढ़णु वेंदा आहिनि असां जी सिंधी धर्म मे बि झूलेलाल जो त्योहारु इलाही सुठे सां मल्हाएबो आहे हुनमें असां इलाही सुठे सां बहिराणो कढंदा आहियूं ने सभु मिली करे इलाही धूमधाम सां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं सिंधी अ ने गुरू पंजाबी गुरूनानक जयंती खे इलाही सुठे सां मल्हाईंदा आहिनि हुनमें गुरूअनि जी फेरी निकिरंदी आहे ने गुरूअनि जो पाठु थींदो आहे ने लंगर कराइबो आहे हू सभिनी माण्हुनि जो जेका बि हूंदा आहिनि सभु माण्हू लंगर कंदा आहिनि इलाही सुठे सां हीअ त्योहारु मल्हाएबो आहे असांजे भारत देश में